जी नमस्कार भैया बताएं जी जी आपको किस टाइप में चाहिए मतलब आटो टाइप में या फिर टाइप में मतलब आटो जी जी जी

जी ओके जी हो जाएगा तो फिर आब तो आ जाए आ जाएं इधर किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं भैया ग्यारह जी हाँ जऊई नहीं कि चाहे जहाँ नहीं यह यह है कि हाँ मान के चलिए चाहे जहाँ क्या भैया रुपये में ही जुड़ेगा आपको देना पड़ेगा मतलब सॉरी आपको देना पड़ेगा वह आपको देना पड़ेगा जी जी आप जब आप जी जी हाँ वह सब आपको कंप्लीट मिलेगा हम आपको आपको घुमाते हुए ले चलेंगे हम आपको इधर पूरा आगरा आगरा पूरा इधर घुमाते हुए लेकर चलेंगे आप लोग उस चीज़ से निश्चिंत रहिए

जी जी तो मैं ठीक है तो नाइट का फिर जी जी कितने कि फैमिली मलब फैमिली में कितने लोग होंगे आपके अच्छा जी हाँ तो

हाँ इसीलिए पूछा इसीलिए पूछे कि कितने लोग हैं फैमिली में इसीलिए क्योंकि हाँ इसी जी इसी में हो जाएगा तो आप कब चलना है आपको जी हाँ बिल्कुल नाइट का तो जुड़ेगा ही अगर वह थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा वैसे अगर को अगर आप देना चाहेंगे तो दे दीजिएगा जी जी भैया जी नमस्कार भैया